हमारे गाँव में जो सारे नली के पानी हैं घर के पानी हैं उधर उधर रोड पे चला जाता है क्योंकि हाँ नाला की व्यवस्था सही नहीं नाला में जाता है इधर उधर चला जाता है घर का पानी इधर रोड पे उधर रोड पे सब जगह फैल जाता है क्योंकि नाला का पानी निकलने के कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है नाली का कि कहीं जाए कैसे गड्ढे में किसी को मतलब किसी नाले में या कहीं जाके मिल जाए तो ऐसा नहीं है वो जाता है और रोड पर इधर से उधर हो जाता है जिससे लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती है क्योंकि सारा कीचड़ उन लोग बाइक से गए तो दे पाया गया साइकिल से गए तो दें फिर पानी उसका आ जाता है इसलिए नाला का नाली का पानी जो घर का है बाथरूम का है किचेन का है वो जो निकलता है वो रोड पे चला जाता है तो आने जाने वाले लोगों को हम लोगों को घर से निकलने में बहुत दिक्कत होती है कीचड़ कीचड़ एकदम हो जाता है घर से लेके बाहर तक तो इसलिए सरकार को चाहिए कि नाला बनवा दें जिसमें कि सारे नाली सही से सब बनवा दें कि नाली का सारा पानी एक जगह नाले में हो जाए ताकि रोड एकदम साफ स्वच्छ और अच्छा रहे रोड पर इधर उधर पानी न रहे लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो सरकार को रोड बनवाना चाहिए अच्छे से नल की व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि सारा पानी नाला में चला जाए रोड पे न जाए सब घर कीचड़ जैसा न हो कि लोग अपने घर से निकलते हैं तो भी कीचड़ में ही जाते हैं और घर में आते हैं तो भी कीचड़ में होके ही आना पड़ता है हर घर में तो अगर नाला बन जाएगा सभी नालियाँ बन जाएँगी तो इधर से उधर पानी नहीं जाएगा तो सब लोगों के घर सफाई जिसकी वजह से बहुत सारी गंदगी हो जाती है तो लोग बीमारी भी फैल जाती है गंदगी की वजह से ये नाला का पानी से बहुत सारे मच्छर है डेंगू हो जाता है मलेरिया हो जाता है तो इसलिए अगर नाला नाली की व्यवस्था अच्छे से हो जाए सिर्फ नालियाँ बन जाएँ इसकी अंदर अंदर ही पानी चला जाए तो अच्छा रहेगा जिससे कि बीमारी भी नहीं फैलेगी और सब अच्छा होगा तो इसलिए सरकार को नाली की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए